भारत में नौकरी के तलाश में सब परेशान हैं लड़की लड़के पति सब नौकरी करने के लिए सबसे पहले पढ़ाई की जरूरत है अगर आप पढ़े लिखें अच्छे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर आप पढ़े लिखे कम है तो आपको वैसा नौकरी कम मेहनत की नौकरी मिल सकती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं सरकारी नहीं मिला तो प्राइवेट कर सकते हैं प्राइवेट नहीं है तो अपना घर पे दुकान दौरी खोल सकते हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको मजदूरी करना होगा काफ़ी मेहनत करना होगा काफ़ी परेशान कर होना होगा आजकल लोग बेलदारी करते हैं तो तीन सौ चार सौ रुपए पाते हैं जो पढ़ा लिखा है वे बैठा है कुर्सी पे वो अपना दिमाग और कलम के वजह से काफ़ी पैसा कमा ले रहा है इसलिए पढ़ाई का आजकल बहुत महत्व है हमारे भैया हैं कम पढ़े लिखे हैं लेकिन इंटर इंटर किए हैं लेकिन वे बहुत पहले परेशान रहते थे फिर उ अपना पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद वे एक ठेकेदारी काम करने लगे बोरी वाला बोरी के काम करते करते अभी उनका अच्छा काम हो गया है अच्छा वह कमाई करने लगे हैं अब उनका घर परिवार अच्छा सुधर गया है हम लोग बहुत सुन के बहुत खुश होते हैं कि चलिए मेरे भैया अच्छा कमाई कर रहे हैं अपना अच्छा हम लोग को भी देखते हैं और अपना भी घर परिवार को चला रहें हैं इस तरह हमारे देवर हैं एक कला की फेरी का काम करते थे वे फेरी करते करते आगे वे भी बढ़ गए हैं अपना दो तीन तल्ले मकान भी बना लिए हैं अपना आगे अच्छे हो गए हैं और मेरे पति भी हैं आटो चलाते हैं आटो चलाकर अपना घर परिवार देखते हैं अपने बच्चो का जो भी है वह पूरा करते हैं पढ़ाई क्या बहुत वे है ये लोग तो पढ़े नहीं हैं मेरे पति पढ़े नहीं हैं लेकिन आटो चलाते हैं अपना आटो चला कर वे करते हैं हमारे बच्चे लोग कहते हैं मम्मी हम लोग पढ़ेंगे और पापा के तरह ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे मेहनत पढ़ाई में मेहनत करना है तो पढ़ाई में करेंगे जिससे पढ़ाई कर कर हम लोग आगे बढ़ें और अच्छा कमाई करें जिससे पापा को थोड़ा आराम हो जाए मेरे तो बच्चा भी मेरा पढ़ाई कर रहा है लड़की भी मेरी पढ़ाई कर रही है लड़की पढ़ाई कर कर एग्लीकल्चर का पढ़ाई कर रही है कह रही है कि हम भी मम्मी पढ़ कर कुछ बनना चाहते हैं हम भी उन लोग को पढ़ा लिखा कर कुछ करना चाहते हैं हमको भी बहुत शौक है कि हम भी कुछ करें फील्ड निकल कर करें ना घर पे ही कुछ करें जिससे दो पैसा आएगा तो हम लोग का घर गृहस्थी अच्छा हो जाएगा अच्छा चलेगा और मेरे घर वाले भी बहुत खुश होते हैं हमारी पति भी बहुत खुश रहते हैं बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि मम्मी आप इतना मेहनत करती हैं घर पे रह कर सिलाई कभी भी काम करती हैं और फील्ड में भी कभी कभी घूमकर सब सब लोग से बातचीत कर लेती हैं जिससे आपके पास कपड़ा आ जाता है सिलाई करने के लिए और मेरे पति भी हैं आटो चलाते हैं कुछ उनका भी कमाई हो जाता है और हमारे देवर हैं फिर फेरी का काम करते हैं वे भी कुछ कमा लेते हैं अपना घर परिवार अच्छा चला रहे हैं अच्छे से हैं जिससे कि हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है अगर वही पढ़े लिखे नहीं रहते और वे कम जैसे हमारे भैया तो पढ़े लिखे हैं ठीकेदारी का काम कर लेते हैं और हमारे घर वाले हैं पढ़े लिखे नहीं है तो उनको अपना आटो चलाना करता है पहले बेलदारी का काम करते थे फिर बेलदारी से अब आटो चलाते हैं आटो का काम करते हैं ऐसे ऐसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं सब घर के परिवार लड़की लड़के सब बहुत खुश रहते हैं कि मम्मी चलिए अब कम से कम पहले से हम लोग का पहले से स्थिति बहुत अच्छा हो गया है भारत में कम से कम नौकरी के लिए सब बहुत परेशान हैं बहुत मथुआ हैं मोदी सरकार ने एक से एक काम निकाला है औरतों के लिए भी निकलता है निकाला है साक्षरता अभियान में कल की औरतों को भी समूह जो साक्षरता अभियान समूह है उसमें औरतों दस रुपए जमा करती हैं उसमें काम भी पाती हैं आगे अपना कुछ काम भी कर रही हैं दस रुपया मेहनत कर कर जमा भी करती हैं और उनका भी घर गृहस्थी अच्छा चल रहा है और बहुत खुश हैं औरतें भी पढ़ लिख लीं हैं अब नहीं पढ़ी हैं वे भी मेहनत कर रहीं हैं पढ़ी लिखी हैं वे भी कर रही हैं सब सोच रही हम आगे बढ़ें अपना अच्छा अच्छा भविष्य में वे करें औरतों के लिए भी बहुत काम निकाला है सरकार मोदी सरकार नया आदमी के लिए भी बहुत निकाला है लेकिन जो मेहनत करता है वह फल पाता है तो जो अपना अच्छा पढ़ाई लिखाई किया जो मेहनत किया है वे अपना अच्छा वे कर सकता है